शादी शादी बिआहमे होइत छै कि दुनू तरफके परिवार सभ मिलैत छै मिलल जाइत छै देखा सुनि होइत छै ओहिके बाद रीति रिवाज छै जखन पंडीजीके बुलायल जाइत छै आओर बहुत किछु सभ होइत छै जे पंडीजी आएल तऽ बिआह मंत्र ओन्त्र पढ़ैत छै तखन तब बिआह कयल जाइत छै समधी समधौत सभ मिलल जाइत छै अहाँकेँ आओर बतबैत छी कि भोजन ओजन सभ कयल जाइत छै खुशी रहैत छै बहुत अच्छा लागैत छै देखैके लेल शादी बिआहके रिश्ता बहुत एक डोर बंधन होइत छै जे कयल जाइत छै लड़का लड़कीके लेल माता पिता जे छै सभके लेल बहुत अच्छा लागैत छै ओहि दिन खुशीहाली रहैत छै आओर कि कहैया अहाँकेँ जे बहुत सुंदर लागैत छै देखै लेल बिआह होइत छै तऽ बहुत सुंदर लागल नीक नीक गाना बाजल आओर से बहुत अच्छा लागैत छै देखै लेल शादी विवाहके बहुत से अच्छा लागैत छै देखै लेल सुंदर लागल देखैमे बिआह भेल तऽ कनि कहलक देखु केना बिआह होइत छै यौ पंडीजी पतरा पढ़ैलक आओर बहुत चीज मैथिलीमे गाली देलक पंडीजीके हजामके बहुत अच्छा लागैत छै देखै लेल सुनै लेल आओर बहुत किछु देखै लेल मिलैत छै सुंदर भी लागैत छै देखैमे बिआह तऽ नीक लागैत छै नीक डोर भेलै बंधन जोड़ी बंधन भए गेलै दुनूके बंधा जाइत छै लड़का लड़की दुनूके तऽ की कहल जाइत छै जे आओर बहुत नीक लागैत छै सुंदर लागैत छै देखैमे बिआह एगो भए गेलै जे रीति रिवाजमे जे कयल जाइत छै ओ सभ देखैमे सुंदरमे आओर बहुत जादा अच्छा लागैत छै दूसरा टाइपके भेल तऽ ओ ओना बेकार लगैत छै भगाबहो ओहिमे बहुत बेकार लगैत छै एना रीति रिवाजमे भेल माय बापके सामने भेल ओ सभ बहुत नीक लागैत छै देखैमे बहुत सुंदर लागल